भारत के कथकली डाँस कर्नाटक हैं जो बहुत ही फेमस नृत्य है जिसमें महिलाएँ काफ़ी इसमें रुचि रख के नृत्य करती हैं और इसके बाद में भांगड़ा जो पंजाब का है और पंजाब में नृत्य काफ़ी लोग करते हैं भांगड़ा जिसमें लेडीज उन काफ़ी रुचि लेकर भांगड़ा करती है और शादी और अन्य कोई मांगलिक कार्यक्रमों में भांगड़ा काफ़ी जोर सोर से चलता है और इसके बाद में गरबा जो नवरात्रि के दिनों में काफ़ी हर्षौल्लास के साथ में मनाया जाता है जिससे लोगों में काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति आती हैं और गरबे में जो महिलाएँ हैं गर्ल्स हैं लड़कियाँ काफ़ी सज धज के गरबा खेलने आती हैं और काफ़ी नए नए आभूषण हो गए और नए नए कपड़े नए नए डांडिए हर एक नई नई चीज़ें सच धज के गरबा खेलने गाँव में आज भी गरबा इतना प्रचलित है कि लोग दूर दूर से गरबा खेलने आते हैं और शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है गरबा और नवरात्रि के दिनों में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला गरबा पावागढ़ है जहाँ पर लोग भारत के कोने कोने से आते हैं और नृत्य करते हैं और इसका आनंद लेते इसके बाद में घूमर घूमर नृत्य राजस्थान का है और राजस्थानी में सबसे ज़्यादा नृत्य किया जाता है वो घूमर है और घूमर नृत्य में बड़े ही हर्षौल्लास आनंद में होकर घूमर नृत्य किया जाता हैं जिसमें लेडीज और लड़कियाँ लगड़ी पहनती हैं हार पहनती हैं चूड़ियाँ पहनती हैं और काफ़ी ज़्यादा नृत्य में उत्साह के साथ पूरा नृत्य करती हैं और काफ़ी मेकअप वगैरह करती हैं और ढोल ताशे नगाड़े डी जे बैंड इनके ऊपर काफ़ी दर्शनीय देखने लयाक घूमर नृत्य किया जाता है और आजकल ये राजस्थान के अलावा हर क्षेत्र में घूमर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है जो शादियों में काफ़ी ज़्यादा नृत्य इसी के ऊपर किया जाता है और घूमर नृत्य एक ऐतिहासिक नृत्य बन गया है जो काफ़ी ऐतिहासिक नृत्य है जिसके द्वारा महिलाएँ पुरुष सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ आनंदमय होते हैं और इसके बाद में मटकी कथकली और रजवाड़ी और मटकी आदि नृत्य काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में किए जाते हैं और ढोल जो जबलपुर के होशंगाबाद के जो ढोल फेमस है उनके ऊपर गरबा घूमर कथकली डांस काफ़ी फेमस हैं और इसके ऊपर नृत्य काफ़ी जोर शोर से पूरे भारत वर्ष में ऐतिहासिक नृत्य है घूमर जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है